हैलो ओला मुंहिंजो नालो हनी आहे मूंखे काल्ह राति जो ॾह लॻे जूनागढ़ खां बांटवा वञिणो हुओ जूनागढ़ खां बांटवा पहुचण में हिकु कलाकु लॻंदो आहे बांटवा वञण जे लाइ मां ओला बुक कराई पहिरियों त मूंखे डप लॻे पियो ओला जे ड्राइवर जो स्वभाव ॾिसी मुंहिंजो डपु भॼी वयो ड्राइवर सुठी रीति सां कार हलाये पियो ऐं ड्राइवनि जे सभिनी रूलनि जो पालनि करे पियो विच में कार बिगड़ी वई त हुन सुठी रीति सां सभु संभाले करे मूंखे टाइम ते बांटवा पहुचायो ऐं शेवा ॾिनी